मुझे बाइक चाहिए मुझे चाहिए एस पी साइन एक सौ पच्चीस सी सी का होंडा का तो सर आपके पास क्या प्राइस की बाइक है जैसे हमाये जैसे क्या मतलब क्या प्राइस है एस पी साइन का क्या प्राइस है मतलब जि जिस हिसाब से गाड़ी है और मुझे चाहिए आगे डिस ब्रैक चाहिए डिस ब्रेक का क्या प्राइस है सर सर कुछ छूट नहीं मिल जाएगा सर यह बताइए जो हीरो की बाइक कितने में हैं मुझे चाहिए ओ सुपर स्प्लेंडर जैसे सर देखिए हम फायनेंस करा दें फस जैसे सर हमको फायनेंस कराना है जैसे एफ टी साइन हम फायनेंस करा दिए सर कितना ब्याजलग जाएगा

सर कुछ छूट नहीं मिल जाएगा सर मुझे कैश चाहिए फायनेंस नहीं कराना मुझे कैश चाहिए जब आप एक लाख द दस हज़ार बता रहे हैं सर डिस्काउंट कर देना तो हम ले लेंगे तुरंत ले लेंगे बाइक अच्छा सर मतलब उसमें क्या फ्यूचर है सर उसमें क्या फ्यूचर उसका अवरेज क्या है अच्छा मतलब अ अवरेज मतलब पैंतालीस के ऊपर है मतलब फ्यूचर क्या है मे उसमें क्वालिटी क्या है सर अच्छा मतलब जो सर आगे जो रेड लाइट भी वह देता था मतलब यह भी आ गया है यह तो सर और आगे डिजवेरिज मिल जाएगा ना अच्छा आगे डिजवेरिज मिल जाएगा अच्छा ठीक है मुझे चाहिए बाइक तो हो हम आएँगे लेंगे पता चला कि मतलब एजेंसी में बाइक अच्छी मिलती है अच्छे प्राइस भी मिलता है और काफ़ी छूट भी होता है वहाँ हाँ तो ठीक है सर आएँगे हम आएँगे बाइक लेंगे तो सर रेट लगा देना कितने में मिलेगा कितने का नहीं ठीक है सर धन्यवाद नमस्कार